जी हुकुम कयो केरु था ॻाल्हायो हा हा हा चङनि ॾींहनि खां पोइ यादि कयो अथव हा छा चयव ॿ किलो अंब हिन सीजन में हा मिलनि पिया पर अघि वघ बि त पतो कयो पहिरीं हीअंर साढा सत सौ रुपिया किलो अथव रड़ निकिरी वई न दादी साढा सत सौ रुपिया किलो अथव उहो बि मां तव्हांखे रेट इहो चयो आहे ॿियनि खां मां नौ सौ साढा नौ सौ घटि कोन्ह ॾींदो आहियां दादी सीजन ॿुधो ॿुधो मुंहिंजी ॻाल्हि ॿुधो सीजन जे हिसाब सां थींदो आहे सीजन में बि चारि सौ रुपिया आहे इहो अंब रत्नागिरी जो आहे ओरिजिनल सुठो ऐं ॿी ॻाल्हि दवा कोई कीटनाशक इनमें कोन्ह पियल आहे हूअ ऑर्गेनिक आहे त वरी उनखे प्रिजर्व करण जे लाइ बि उनजो जाम ख़र्चु थींदो आहे ॿुधो न मुंहिंजी ॻाल्हि त उनखे प्रिजर्व करण लाइ ब चङो ख़र्चु थींदो आहे अॼु असां वटि ईंदा आहिनि सम्झो ॾह किलो न चारि किलो उनमां ईंअई सड़ी वेंदा आहिनि ख़राबु थी वेंदा आहिनि छह किलो ई बचंदा आहिनि प्रिजर्व करण खां पोइ बि त हूअ कॉस्ट त इनजे मथां ई लॻंदी न हा त इनमें ई लॻंदी न ॿियो किथे लॻंदी कॉस्ट उहा मां जे घर मां भरींदुमि त ॿिए साल त तव्हांखे मां अम्ब कहिड़े जहिड़ो ॾियणो पवंदो अम्ब चलो सत सौ चालीह ॾिजो खणी हिनजा हलो त कमाई पंजाह रुपिया आहे दादी ॿुधो ॿुधो मुंहिंजी ॻाल्हि एॾे जफ़ाकशी करण खां पोइ कमाई पंज पंजाह रुपिया ई आहे त मां ॿ ॾह छॾियुमि ॿियो छा कयां मां त मुंहिंजा बि त घर ॿार वेठा आहिनि न चङो हाणे ॿुधायो हा किलो केला हा उहो बि सठि रुपिया अथव हीअंर अरे तव्हां बार्गेनिंग न कयो मूंसां दादी ॿुधो मुंहिंजी ॻाल्हि उहो बि सठि ई थींदव उनमें घटि कोन्ह थींदव सत सौ चालीह हुनजा सठि हिनजा टोटल अठ सौ थियव ॿियो छा लिखां न न सत सौ चालीह ऐं सठि बसि अठ सौ रुपिया राउंड फ़िगर थियो बसि चकूं ॾाढा सुठा आया अथव जबरदस्तु अथव हिकदमि वॾी साइज जा वलसार जा ऑरीजिनल चकूं अथव हूं ऐं अहिड़ो मन अहिड़ो फ़ल अथव इहो जो मन जेको बि खाईंदो न ॾह दफ़ा पुछंदव किथां वरितव हा उहो सम्झी पवंदासीं अघि जी चिंता न कयो घणो कयां उहो किलो कयांस चकूं अधि किलो में तुरंदव ई चारि वॾी साइज आहे किलो इहे कयांस ऐं ॿियो हीअ नाका खपनव नाशपाती पाइनेपल बि सुठो मिठो आयो अथव अंगूर हू अथव सोलापुरी अंगूर अथव लम्बो अंगूर लम्बो दाणो उहो हीअंर चारि सौ रुपिया किलो अथव हलंदो चलो साढा टे सौ लॻाईंदोसांव हलो किलो उहो लिखां थो ऐं अधि किलो में ईंदव थोरा सफ़ा वॾो दाणो आहे हिकिड़ो अनानास कटियांस पाइनेपल कीवी कीवी ॿुधो त सही लिखण त ॾियो कीवी पैसा मां पाण ई हिसाब सां वठंदुसि उहो तव्हां चिंता न कयो अनानास हिकिड़ो लिखांस थो ॿुधो तमामु सुठो कटिंग करे मोकलियाव थो छोकरो मूं नयो रखियो आहे सुठी कटिंग मिलंदव तमामु ठीकु आहे हा हा इहो मां हिकिड़ो मिन्ट लिखी वठां हाणे तव्हां इहे जी पे कयो था टोटल मूंखे टोटल मां मैसेज कयांव थो ठीकु आहे पोइ साहिबु खे तकलीफ़ न ॾियांस न तव्हां करे छॾंदा न भले भले ओके ओके थैंकयू